आं बिफां गायोब्ला गोसोम हा खौनो बांसिन बाहायनाय जायो मानो होनोब्ला बे गोसोम हायाव बांसिन हासार थानाय नुनो मोनो

बाला हा बेबहार खालामोब्ला बेयाव बांसिन मोस्रोमखौ थाफानाय नुनो मोनो बेनिखायनो बिफां लाइफां एबा बिबार बागानाव गोसोम हाखौनो बांसिन बाहायनाय जायो बेजों लोगोसे जोङो गोबोर हा गोबोरखि एबा बोरमा खिजोंबो हासार मोननाय मोनो आरो जोङो बाजार एबा हाथायनिफ्रायबो जोङो अरगेनिक हासार लांनानै बेबहार खालामनो हायो बेबादि हासार बाहाय बाहायब्ला जोङो बिफांफोरखौ थाबैनो मोजां महर लानाय नुयो आरो बिफांफोरनि जायनोखि गथना मोजां जाबोयो